جی میں نے ایک شوز خریدے تھے رننگ شوز اسپورٹس کے ایڈیڈاز کمپنی کے یہ شوز میں نے یہی پچھلے ویکینڈ میں خریدا تھا جو بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ پروڈکٹ کیونکہ اسے جب میں پہنتا ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل فیل کرواتا ہے میرے پیروں کو اور جب میں اور میں ایک ایتھلیٹر بھی ہوں جو رننگ کے لیے صبح صبح مجھے ایسے شوز کی ضرورت پڑتی ہے جو کمفرٹیب ہو جب میں رن کروں اور یہ شوز میں نے ریسینٹلی پرچیز کرے ہیں اور یہ شوز بہت ہی اچھے کوالیٹی کے ہیں اور بہت ہی اچھے داموں میں مل گئے ہیں اور سستے میں بہت ہی سستے میں ایک تو بہت ہی اچھے دام میں اور بہت ہی اچھے شوز ہیں یہ میں ریکمنڈیڈ کروں گا سبھی آدمیوں اور سبھی لوگوں کو جو رنر ہیں وہ اس شوز کو پرچیز کریں کیونکہ یہ شوز جو ہے وہ بہت ہی اچھی کمپنی کا ہے بہت ہی اچھی برانڈ کا ہے اور آپ اسے پہن کے جب رن کرتے ہیں تو آپ کو بالکل ہی لائٹلی فیل ہوتا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی ہیوی ویٹ کا شوز پہن رکھا ہے یہ شوز بہت ہی اچھے ہیں میں ہر کسی رنر کو یہی ریکمنڈیڈ کروں گا کہ آپ یہ شوز لیں اسپورٹس کے ہیں یہ بہت ہی ایڈیڈاز کمپنی کے ہیں یہ اور رنر کے لیے تو اسپیشلی انہیں کے لیے بنا ہوا ہے یہ تو میں ہر کسی کو ریکمنڈیڈ کروں گا کہ یہ شوز آپ سبھی خریدیں